हाँ यह हमें बच्चों को हिंदी भाषा सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आज कल के छात्र अंग्रेजी बहुत ज़्यादा बोलते हैं उन्हें यह बताना ज़रूरी है कि हमारी हिंदी भाषा हमारे देश के राष्ट्रभाषा है और ये इन्हें सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है